बा जानुवारी नै रोजा नैजिथाम स्नि फेब्रुवारि नै रोजा नैजिथाम दाइन फेब्रुवारि नैजिरो नै रोजा नैजिथाम आमफाय गु मार्च नै रोजा नैजिथाम जि एप्रिल नै रोजा नैजिथाम